आयज काल घरांत शेत आसता पूण शेतांत वावर करपाक घरांतलो लोक लॉजेता ती आपणूय बीन करनाय आनी आपणाल्या भुरग्यांकूय बीन धाडनाय शेतांत वावर करपाक ती तेंका जाय आपणाले भुरगीं जायते शिकोन एक व्हडलें काम केल्लें तांकां दिसता शेतान काम केले जाल्यार चड प्रोफीट आसना आनी चड हाड काम करपा पडटा ताका लागून ती आपणाल्या भुरग्यांक जाय तें शिकोवपाक सोदताय आनी तांकां व्हडले मनीस करूंक सोदताय पूण तांकां खबर ना की पयलीचो लोक जो शेतांत काम कोत्तालो तो इतलो स्ट्रोंग तेंची इम्युनिटी इतली स्ट्रोंग आसताली की तांकां कॅसलेंच दुयेंस लागनासलें आनी तीं बरी स्ट्रोंग आसली शेतां वावरून ते मातयेन तांकां कसली एलर्जी जायनासली कसलेंय दुयेंस तेंकां लागनासलोले किद्या ते नॅचरल तांकां एक्सायज ती नॅचरल एक्सायज शेतांतली काम करप हार्ड वर्क कोरप इम्युनिटी तेंची बरी उत्ताली आतांचे भुरग्यांक ते सोगलें खबरना करूंक सोदनाय आतांचे भुरग्यांक ल्हान आसतना भायर देखून हेळपा सोडनाय भितरू घरांतू हे फोन घेवन हेळटाय भायर मातये हेळपा सोदनाय आतांची भुरगे सो तेंका हबोन तेची महत्व कितें तें भायर हेळे जाल्यार मातीर एक पांय दवरल्यार तें कनेक्शन तेंकां मातयेचे आनी पांयाचे तें सूख ते मातयेन हेळपाचे तें तेमी एक्सपिरियन्स करनाय सो ते शेतांत काम करता ते लोक बरो स्ट्रॉंग आसता तेंची इम्युनिटी बरी आसता